ویسے تو میرے دیہاتی علاقوں میں کھیل کھیلنا اور شہر میں کھیل کھیلنے میں بہت ہی فرق ہے کیوں کہ ہم لوگ مٹی میں مٹی سے کھیل کر کود کر بڑے ہوتے ہیں کھیت کھلیان میں جا کر بڑے ہوتے ہیں ہم لوگ جو دیہات میں ہیں تو ہم لوگ گرتے پڑتے ہیں اور مٹیوں سے کھیلتے ہیں تب جا کے بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑا اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہیں پر شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی ویک ہوتے ہیں کیوں کہ وہ لوگ گھر میں شہر میں پیدا لیتے ہیں وہاں جنم لیتے ہیں ان لوگ کا کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے کوئی زمین نہیں ہے وہ لوگ مٹی میں نہیں کھیلتے ہیں وہ لوگ روم میں ہی بڑے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں جاتے ہیں جو کہ وہاں بھیڑ ہوتی ہے اور وہاں پہ سب کھیلتے رہتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ تر گیمس کھیلتے ہیں بڈیوز دیکھتے ہیں موبائل سے زیادہ سنگت ہوتی ہے دیکھیے ہمارے دیہات میں موبائل سے کچھ کسی کا سنگت نہیں ہوتا وہ لوگ کھیلتے ہی ہیں کہیں مٹی کا گھر بناتے ہیں تو کبھی کچھ کبھی کچھ یہی مٹی کو لے کر کے ہم لوگ کھیلتے ہیں تو ہم لوگ دیہاتی ہیں اور ہم لوگ اس کھیل کو کھیلتے تو ہم لوگ کبڈی کھیلتے ہیں بہت ساری کھیل کھیلتے ہیں جو کہ ہم لوگ کا ورزش ہوتا ہے جس سے کہ جسمانی ورزش ہو جاتی ہے لیکن ویسے ہی ویسے مانا جائے شہر کی کھیل تو شہر میں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ویٹمنٹن کھیلتے ہیں کچھ لوگ گیمس بڈیوز ادھر ادھر لڈوز لڈو ایڈو یہ سب کھیلتے ہیں تو ان سب میں کیا ہوتا ہے کہ ان سب میں صرف ہاتھ چلتے ہیں زیادہ تر لوگ گھر میں ہی رہتے ہیں سو جاتے ہیں سست رہتے ہیں بیمار رہتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں یہ ہم لوگ کچھ بھی کھیلتے ہیں باہر جا کر کھیلتے ہیں باہر کا ہوا لگاتے ہیں اس واتاورن کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم لوگ جیسے گاچھ میں رہتے ہیں اور کھیتوں میں رہتے ہیں مٹیوں میں رہتے ہیں ایسے اور بات شہر کے لوگ کیا ہے کہ گراؤنڈ کسی وقت جاتے ہیں شام کے ٹیم تو وہاں بھیڑ زیادہ رہتی ہے تو وہ کچھ کچھ زیادہ کھیل نہیں پاتے ہیں جیسے ویٹمنٹن کوئی کھیل لیا تو کوئی گیم کھیل لیا لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے کھیل ایسے کھیلتے ہیں جس میں ہم لوگ کا ہم لوگ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کا فائدہ بہت ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ کے بدن میں ایک ورزش ٹائپ ہوتی ہے جیسے کہ جس کو ہم جم بھی بول سکتے ہیں ویسا بھی ایکسرسائز ہو جاتا ہے کیوں کہ ہم لوگ کھیل جو کھیلتے ہیں باہر جا کے کھیلتے ہیں گھر میں نہیں رہتے ہیں گھر میں کم سمے رہتے ہیں باہر زیادہ رہتے ہیں ہوا لگاتے ہیں پانی پیتے ہیں ادھر ادھر بہت ساری باتیں ہیں اور شہر میں ہے کیا کہ گھر میں ہی زیادہ تر لوگ رہتے ہیں اور گھر سے باہر نکل نہیں پاتے ہیں جب نکلتے ہیں جب من ہوتا ہے نکلنے کا تو تو بھیڑ زیادہ رہتی ہے کیوں کہ وہ شہر ہے ہمارے یہاں بہار ہے فرق ہے دونوں میں تو اسی لیے دیہاتی کھیل میں اور شہری کھیل میں بہت ہی انتر ہوتے ہیں بہت انتر ہے کیوں کہ ہم لوگ جو کھیلتے بے فکر ہو کے کھیلتے ہیں کوئی ڈر نہیں کوئی ادھر ادھر نہیں اور وہیں پہ اگر شہر کے بچے کھیلتے ہیں تو اس کی مطلب اس کے گھر والے کھیلنے نہیں دیتا اس کے گھر والے کا ماننا ہے کہ کچھ پڑھائی کر لے کچھ ٹاسک کر لے تو اسی لیے وہ لوگ کھیلنے میں زیادہ مصروف نہیں ہوتے ان لوگ پڑھائی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور ہم لوگ کیا ہے کہ پڑھتے لکھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کھیلتے بھی ہیں اور ہم لوگ جب کھیلتے ہیں تو ہم لوگ کے جسمانی ورزش ہو جاتی ہے اسی لیے ہمارے دیہات میں اور شہر میں کھیلنے میں بہت فرق ہوتا ہے